मां नंढपिण सां शौंक़ु खे रूप में चित्रकारी कयां थी मूंखे पंहिंजी माउ खे ॾिसी करे चित्रकारी करण जी प्रेरणा मिली मां पंहिंजे ॿारनि खे बि चित्रकारी लाइ बचपन सां ई प्रेरित कया थी मूंखे चित्रकारी में इलाही नमूने जा इनाम बि मिला आहिनि सर्टिफिकेट बि मिला आहिनि मूंखे पंहिंजी माउ खे हमेशह ॾिसी करे बचपन सां ई लॻंदो हुयो की मां बि चित्रकारी कया और हिन जे हाणे त चित्रकारी करण जी दृष्टिकोण इलाही चेंज हाणे त इलाही तकनीक अची विया आहिनि जंहिंमें इलाही नई नई तरीक़े सां चित्रकारी करे सघबी आहे इलाही पेंटिंग करे सघबी आहे